आं संनो मोजां मोन्नायथ मेरला दं बिदिनो आं संयोबाबो नयाव मेरला अनला ओंख्रि नार्जि ओंख्रि अमा एवनाय अमाखौथ' गोथाव मोनखायो नालाय अमा सङो आमफ्राय भारतनि होनबाथ' आंथ' बिसोरखौ बारा मोजांयै मिथिला जेन'बा बिसोरथ रुथिसो बानायनानै जायो नालाय बिसिनि जानायखौ आं बारा मोजांयै मिथिला आरो रुथि परथा जेन'बा बेफोरखौ एसे एनै रोंगौ जेनबा आथाखौ नाबाय नानानै बिदिनो बेल्लाजों नाबाय गल गल आम्फ्राय ओरैनो थावा गुदुं खालामनानै माबाबाय सावबाय आमफ्राय परथा बानायबा बिदिनो थाव होनानै बानायबाय आरो बिदिखौ रोंगौ पखराफोरबो बानायनो रोंगौ सिंग्राखौबो बिदिनो आथाखौ नानानै जेन'बा ओंख्रिफोरखौ एवखाबाय एवखानानै आमफाय बेयाव होबाय थावयाव होबाय बेनो माखासेखौ आं बारा मोजांयै मिथिला जोंनाथ' बरफोरना मेरला दं संयो संनानैबो मोजां मोनो